हैलो इ'यां ते मेरे बड़े दोस्त न लेकिन पंज त्रै मेरे दोस्त अस जा ने हिमाचल घूमन ताईं ते असें बाइक च जाना ऐ घूमन ताईं इ'यां ते साढ़ा शेड्यूल बड़ा बिजी होंदा ऐ असें माता दे दर्शन करने बाइक च जाना ऐ इ'यां ते साड्डा शेड्यूल बड़ा बिजी होंदा ऐ कालेज चा टाइम नी लगदा ऐ रोज पेपर पेपर होंदे न ते इक दो त्रै दिन लभदे न शनि ते ऐत ते एह्दे च असें ओह् बनाए दा ऐ घर इक ध्याड़ी कड्ढन ताईं बिजी